جب میں پہلی پہلی بار مدرسے کے لیے نکلا جب وہاں گیا تو مجھے بہت ہی خراب سا لگا لیکن کچھ دِنوں کے بعد دوستوں سے ملنے جُلنے کے بعد بڑا اچھا محسوس ہونے لگا اُس کے بعد وہاں کی آب و ہَوا جو تھی وہ بہت ہی شاندار تھی کیوںکہ وہ اسکول جو تھا وہ ایک گاؤں میں قائم تھا اور گاؤں کی آب و ہَوا تو بہت اچھی ہوتی ہیں اُس سے ساری بیماریاں ختم ہو گئیں اور وہاں کا رسم و رواج جو تھا اُس میں خاص طور سے ورزش کا بڑا اچھا انتظام تھا صُبح صُبح کی نماز کے بعد ہم ورزش کے لیے ورزش کیا کرتے تھے ورزش سے فارغ ہونے کے بعد سارے دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم قہوہ خانہ جایا کرتے تھے وہاں جا کر کے ہم سب سے پہلے چائے لیا کرتے تھے چائے پینے کے بعد اُس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اِسی طرح سے ہمارا اچھا ٹائم گُزرا بہت ہی اچھا خوشگوار موسم کا ہم لوگ آنند لیتے رہے